उज्जैन जिलों में तो सबसे मशहूर स्थान या मंदिर तो महाकाल मंदिर है जो भगवान महाकाल वहाँ विराजमान हैं और वहाँ कोई जाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ तो हमारा मन जब हो जब हम उनकी शरण में जा सकते हैं महाकाल में अभी तो बहुत अच्छा महाकाल लोक बन गया हे जो बहुत सुंदर है वहाँ पर भगवान शिव से संबंधित सभी प्रतिमाएँ बनी हुई हैं फव्वारे बना हे झील जैसा बना हुआ है और वहीं से महाकाल मंदिर में जाने का रास्ता भी है और वहीं से महाकाल का दर्शन करके हम आते हें वहीं उज्जैन में बड़े गणेश जी का मंदिर है चिंतावन गणेश जी का मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है और वहाँ से कई लोग अपने अपने कोई काम पूर्ण नहीं होते हैं और वहाँ जाकर और भगवान से ऐसा मांगते हैं कि हमारा काम पूरा होगा तो हम आपके दर्शन को आएंगे तो बहुत पुराना और अच्छा मंदिर है नगरकोट की रानी का मंदिर हे हरसिद्धि मंदिर हे जहाँ पर माता जी की कोहनी गिरी थी और वो एक शक्ति पीठ है और बहुत सुंदर मंदिर है और महाकाल में इसके अलावा उज्जैन में सिंहस्त का मेला भी पड़ता है तो वो हर बारह साल में यह मेला पड़ता है और इसमें विभिन्न स्थानों से साधु सांत आते हैं और यह मेला एक माह तक चलता है इसमें पाँच शाही स्नान होते हैं और साधु संत अपना यहाँ पर सभी को प्रवचन देते हैं और अपना सब को अपनी वाणी का सब यहाँ पर प्रवचन देकर और सुनाते हैं तो उज्जैन तो बहुत मशहूर स्थान है और बहुत इसे मतलब सप्त पुरियों में भी इसका स्थान है